जी नमस्ते मुझे मु मुझे कुछ फूल उल की ज़रूरत है डेकोरेसन लगाना है सजाना है जैसे मंदिर है पूजा उजा करनी है और तो कौन कौन सा फूल मिलेगा

नहीं नहीं मंदिर में मेरा प्रोग्राम है और शिवलिंग पर चढ़ाना भी हाँ और मेरे पास फूल का बिजनेस भी है मैं बेचती उचती भी हूँ जी जी हाँ तो गर्मी चल रही है तो गर्मीए में तो यह सब बिकता है अधिकतर तो अपना रेट बता दीजिए अच्छा और बेला बेला के फूल और तो बेइरा आजकल तो बेला का सीजन आ गया है उसका भी तो बता दीजिए अच्छा अच्छा और जैसे गुलाब उलाब है अच्छा तो सबसे महँगा कौन सा फूल है

ठीक है तो कोई हमको एक दो तो लेना नहीं है हमको तो लेना है थोक से और थोक से रेट लग ठीक है तो रेट रेट सही से लगाइए और लगा कके अपना हमारा भेजिए